जय झूलेलाल मुंहिंजो पसंदीदा योग मुद्रा आसनु आहे ध्यानु मुद्रा आसनु छो त उहो ॿियनि आसननि खां बिल्कुलु अलॻि आहे उनमें असांखे ध्यान जी ध्यान जे आसन में वेहणो पवंदो आहे पद्मासन में वेही करे पोइ असांखे ध्यानु लॻाइणो पवंदो आहे ऐं उनमें असांजी एकाग्रता शक्ती वधंदी आहे ऐं उनमें ॿिया बि जाम जाम फ़ाइदा आहिनि यो ध्यानु मुद्रा आसनु करण सां ॾाढा ई फ़ाइदा थींदा वेंदा आहिनि उहो खाली असांजा जेके पंज तत्व आहिनि जलु वायु अग्नि आकाश ऐं पृथ्वी उन्हनि पंजनीनि तत्वनि खे उहा संतुलित कंदो आहे उहो आसनु ऐं उहो आसनु जेको आहे असांजी मस्तिष्क खे ॾाढो मतिलबु पावर ॾींदो आहे असांजो जेको मग़ज़ु हूंदो आहे उनखे ॾाढो ॾाढो ई उहो पावरफुल बणाईंदो आहे पावरफुल ठाहींदो आहे उहो ऐं उन खां पोइ असांजो ॿियों फ़ाइदो आहे त उनमें असांखे जेके पंज तत्व आहिनि उन्हनि उन्हनि में असांखे उर्जा मिलंदी आहे उनमें असांखे शक्ती मिलंदी आहे त असांजी जेका वीचार करण जी शक्ति आहे त उहा ॾाढी पावरफुल थी वेंदी आहे ऐं असां एकाग्रचित थी करे अगरि असां हुनमें कयूं था त असांजी एकाग्रता वधंदी आ मेन मेन हूंदो आहे भई कॉन्संट्रेशन ऐं कॉन्संट्रेशन मतिलबु एकाग्रता एकाग्रता असांजी अगरि जे असांजे इंसान जे जीवन में एकाग्रता वधे थी त पोइ उनमें असांखे हर तरह जो जीवन में लाभ ई लाभु थींदो आहे ऐं उनमें असांखे माना शून्य खां वठी करे एंड ताईं असांजे जीरो खां वठी एंड ताईं असांखे उनमें फ़ाइदा ई फ़ाइदा मिलंदा आहिनि ऐं उनमें मेन हूंदो आहे असांजो जेको मस्तिष्क मतिलबु की असांजो मग़ज़ु हूंदो आहे उहो ॾाढो ई पावरफुल थींदो आहे त असांखे ध्यानु मुद्रा सां रोज़ु रोज़ु करणु खपे त जय झूलेलाल